ہلو جی میں اندرا گاندھی ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہوں بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں جی بالکل مل سکتی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کب کار کی ضرورت کب ہے کب آپ جانا چاہتے ہیں آپ وارانسی اچھا جی بالکل مل جائے گی آپ کو تین دِن بعد مل جائے گی آج بھی کار مل سکتی ہے آپ جب بھی کہیے ہم سے تب ہم کار آپ کو مطلب دے سکتے ہیں جی جی بالکل مل سکتی ہے سات سیٹر کار مل سکتی ہے جی پھر سے بولیے میں آپ کو بتا رہی ہوں جیسے کہ اِندرا گاندھی ٹریول ایجنسی جو ہمارا ہے یہ مطلب پورے ہندوستان کا سب سے جانا مانا ٹریول ایجنسی ہے ہمارے یہاں مطلب آپ کو مُناسب مطلب پیسوں میں کار مل جاتی ہے تو جیسے آپ کو یہاں کا سفر کرنا ہے تو پر ایک انسان کا مطلب ایک ہزار روپیے لگتا ہے تو آپ لوگ سات لوگ ہیں تو سات ہزار روپیے اُس کے حساب سے ارے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نہ کہ بہت جانا مانا ایجنسی ہے ہمارا آپ کو آپ کو تو میں بہت کم میں بتا رہی ہوں اِس سے زیادہ زیادہ جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ اگر اتنا اِسرار کر رہی ہیں تو میں جو ہے کہ چھ ہزار دے دیجیے گا آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے چھ ہزار دے دیجیے جی تین دِن بعد مل جائے گی آپ کو چار دِن بعد مل جائے گی جب آپ کہیے آپ کو کار مل جائے گی مُناسب وقت بھی جو آپ وقت بتائیں گی جو آپ ایڈریس بتائیں گی اُس ایڈریس پہ آپ کو کار مل جائے گی اب بات کر کے اچھا لگا اللہ حافظ السّلام علیکم